हमारे गाँव में जो कि है कि साफ पानी पीना चाहिए और खाना भी अच्छे से खाना चाहिए अगल बगल कचरा न हो जो कि स्वस्थ आदमी रहता है इससे भोजन अच्छा खाना चाहिए जिसमें आपको समस्या कोई न हो इससे अच्छा है कि आप यहीं अगल बगल अपना कचरा जो है ध्यान में रख कर अपना हटा कर फेंक दें एक तरफ कूड़ा ज़्यादा न ही होना चाहिए जब से कूड़ा हो जाएगा तो आपको यही है कि थोड़ा सा दिक्कत होगी समस्या होगी तो इससे अच्छा है कि आप पानी साफ पीजिए और भोजन अच्छे से करिए इधर उधर पेड़ पालो है जो अच्छे से उसमें हवा लीजिए समस्या सब अच्छा हो जाएगा और आपको खाना पीना पर अच्छे से ध्यान देना चाहिए जो कि अच्छा रहता है और पानी का जो है पानी तो नल का भी पी सकते हो आप आर ओ का भी पानी पी सकते हो अब तो फिल कई आ गया फिल्टर का भी पियो और न सबसे अच्छा रहता है ताज़ा पानी आप चलाओ टंकी का और पियो उसको अच्छा रहता है जो कि हमारे स्वास्थ के लिए बहुत अच्छा रहता है और समस्या यही रहेगी कि आप हमेशा अच्छा भोजन अच्छा पानी साफ पानी पिए पीने की कोशिश करिए जो कि आपके लिए अच्छा रहता है हम यही कहेंगे आपको